دلی میں کافی ہیلتھ کے ادارے ہیں ان میں سرکاری بھی ہیں پرائیویٹ بھی ہیں سرکاری ہیلتھ اداروں میں کافی کمیاں ہیں جیسے خون کی کمی خون کی جانچ کی لیب نہیں ہیں کلر ایکسرے کی مشین نہیں ہیں الٹرا ساؤنڈ کی مشین نہیں ہیں سٹی اسکین کی مشین نہیں ہیں ایم آر آئی کی مشین نہیں ہے ویل چیئر نہیں ہیں مفت دوائیاں بھی نہیں دی جاتی کچھ دوائیاں ملتی ہیں مفت صاف صفائی کی کمی ہے بیٹھنے کی کرسیاں کی کم بھی کم ہے اچھے ڈاکٹروں کی کمی ہے ان سب کمیوں کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو فکر کرنی چاہیے اور صحت کے سارے ضروری سامان دستیاب کرانے چاہئیں ان سے یہ ادارے بہت بہتر ہو جائیں گے اور عوام کو اس مزید مزید فائدہ ہوگا اور دہلی میں پرائیویٹ ہیلتھ کیئر ادارہ میں زیادہ تر ضروری سمان موجود ہے پر وہاں پر غریب کا علاج مشکل ہو جاتا ہے غریب عوام وہاں کا خرچ برداشت نہیں کر سکتی حکومت کو چاہیے سرکاری اداروں کو بہتر بنائے جیسے ہماری پرانی دہلی میں دلی سرکار نے محلہ کلینک بنائے ہیں لوگوں کو فائدہ تو ہو رہا ہے حکومت کی اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے